जय झूलेलाल मूंखे ॿुधाईंदे ख़ुशी थी थिए त असां हर महीने जे उमास वारे ॾींहुं ते आसनगांव गुरूद्वारे जे लाइ यात्रा अरेंज कंदा आहियूं जंहिंमें असां संगत खे पंज मंदर में घुमाईंदा वेंदा आहियूं पहिरों मंदर दोंगर वारी माता घुमाईंदा आहियूं ऐं ॿियो मंदर टीटवाला गणपती गणेश मंदर हा तंहिंखा जैनियुनि जो मानस मंदर आहे रस्ते ते ऐं तंहिंखां पोइ आसनगांव गुरूद्वारे पहुची करे संगत उते मथो टेके करे गुरूद्वारे में लंगर प्रसाद चखींदा आहिनि वरी मोटणु महिल उन्हनि खे संतोषी माता मंदर आहे उहो पिणु घुमाईंदा आहियूं त वञणु महिल जीअं असां जी बस सुबुह जो नवे बजे हलंदी आहे त असां उन्हनि खे नास्तो वगै़रह ॾींदा आहियूं जहिंमें सुठी साइज़ जा पकोड़ा हूंदा आहिनि डॿल हूंदी आहे चांहि हूंदी आहे ऐं रस्ते ते वरी कुझु स्नेक्स ॾींदा आहियूं स्नेक्स में उन्हनि शयुनि में कुझु पैकेट हूंदा आहिनि जेकी संगत खाई ख़ुशि थींदी आहे असां उन यात्रा जे लाइ हिक हिक संगत खां ॿ सौ ऐं कुझु रुपिया वठंदा आहियूं कंहिं महिल सौ ॾेढ सौ कंहिं महिल सौ सतर हाणे ॿ सौ जो महांगाईअ जो ज़मानो थी वियो आहे त हाणे अ डीज़ल पेट्रोल जा अघि बि वधनि था बसियुनि वारनि बि अघि वधाए छॾिया आहिनि हा मिड़ई सॼे ॾींहुं में यात्रा करे शाम जो असां वरी साढे सते अठें बजे वापिसि उल्हास नगर मोटी ईंदा आहियूं इन मां संगत ॾाढो ख़ुशि थींदी आहे ऐं असांखे दुआऊं पिणु ॾींदी आहे हीउ असां जो टोटली शेवा जो माना सॼो कमु आहे ॿियनि जेके माण्हुनि इहे यात्राऊं शुरू कयूं आहिनि उन उन्हनि जो कमाईअ जो ज़रीओ हूंदो आहे उन्हनि खे के सेठियूं पिणु मदद कंदा रहंदा आहिनि ऐं असांजो सिर्फ शेवा जी भावना सां कंदा आहियूं इहो ॿुधाईंदे ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी थिए जय झूलेलाल